ہمارے علاقے كے آ كچھ عام قانونی مسائل میں سے ہے ٹریفک كے قانون حالاں كہ لوگ بہت ہی آسانی سے اِس كے كچھ نیموں كو توڑ دیتے ہیں اور اُنہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے اور پھر اُنہیں چالان دینا پڑتا ہے جیسے كہ اوور اسپیڈنگ یا سنگنل توڑنے جیسے چیزیں لوگ اكثر اِن نیموں كو نظرانداز كر دیتے ہیں اور پھر بعد میں اُنہیں اُس كا پچھتاوا ہوتا ہے اور كئی لوگوں كو یہ پتا بھی نہیں ہے لیكن اب یہ قانون بنا دیا گیا ہے اور كچھ شہروں میں یہ لاگو بھی كر دیا گیا ہے كہ سوچھ بھارت مشن كی بعد سے اگر آپ كسی روڈ پر سڑک پر یا كہیں بھی جہاں لوگ آتے جاتے ہیں كُھلے میں كوڑا كچرا پھینكتے ہیں تو آپ ایک جُرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو كوشش كریں كہ یہ قانون نہ توڑیں